नओ हजार दू सए नओ हजार तीन सए नओ हजार चारि सए पाँच नओ हजार छओ सए सात नओ हजार आठ सए सात नओ हजार छओ सए सात सए पाँच